जोङो जिब जुनारखौ हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानैसो जोङो गोरलैयावनो अमा बुन्दि बायनानै जोङो बिदिनो फेदेरनानै फेदेरै फोलावै जोङो बिदिनो फिसा आर्जिहोनानै जोङो अमा फिसा फाननानै जों समाव बिदिनो दस पन्द्र'था अमा फिसा जायोब्ला जोङो बे थाखा अमा फिसाखौ फाननानै जों गोबां थाखा बिदिनो समाव बिस हाजार एबा पन्द्र' हाजारसो फैसा आर्जिनानै दोनो आरो बिदिनो मोसौ गायफोरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै न'आव फिसिनानै फेदेरनानै जोङो बिदिनो फिसा फेहेरनानै समाव जोङो फानफिननो एबा जोलै एरहोयो जोलै एरहोनानैबो न'आव फानफिनो जेरै एरहोनानै जोङो समाव फानो एबा न'आवबो दोनो गाइखेर जानो समाव गाइखेर जानो लुबैयोब्ला जों न'आवनो फिसिनानै न'आवनो गाइखेर गाइखेरबो जायो आरो जोङो समाव हालुवा मोसौफोरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै जोङो पन्सास साथ्थि हाजारनि मोसौ हालुवा बायनानै जोङो न'आव खेति बाथि मावनायावबो बाहायो आरो जोङो गोबां समाव मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेरबो जायो आरो बिदिनो मोसौ गायखौ जोङो समाव माब्लाबा आरो आरे हाजार सल्ल' हाजारनि मोसौ गाय बायनानै जोङो न'आवनो फेदेरो फोलावो आरो फिसा आर्जियो आरो समाव गाइखेरबो जोङो जानाय जायो मोसौ गायनिफ्राय बिदिनो जों गोबां थाखा फान्नानैबो जोङो आर्जिनो हायो मोसौ फेहेरनानैबाबो आरो जोङो गोबां दाउ अमाबो बाजारनिफ्राय फाननाय बायलाय बायनानै जोङो न'खराव फेहेरनानै समाव फाननानै बिदिनो जिखिनि फैसा मोनो बिदिनो बिस पसिसफोर मोनो बिस हाजार पसिस हाजार मोनोब्ला जोङो बे थाखाखौनो आर्जिनानै न'खराव जोङो संसारखौ सोलियो आरो जोङो गथ' गथाय फोरोंनाय फरायनाय लिरनायाव बेजोंनो जों गथ' गथायखौ लिरनाय फरायनायावबो जोङो मदद खालामनाय जायो आरो गोबां न'खर सालायनायावबो जोङो बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनायजोंनो फाननानै जोङो न'खरखौ खुंलाङो आरो सोलिगासिनोबो दङ दासिमबो जों बेबायदिनो सोलियो आरो